ہلو وعلیکم السلام کیا میری بات جی کیا میری بات الب بے جیم میڈیکل اسٹور سے ہو رہی ہے ہاں جی دراصل ہمارے گھر میں ایک بزرگ ہیں ہماری دادی ہیں جی ان کو جو مسئلہ ہے کہ وہ شوگر پیشینٹ ہیں ان کو ہر شام وہ انسولین کے ٹیکے پیٹ میں لگانے پڑتے ہیں لیکن ہاں ابھی اس وقت بہت دیر ہو چکی ہے لیکن ہماری دادی کے لیے ضروری ہیں کہ اس کو انسولین لگانی ہی پڑتی ہے ہم بھول گئے تھے آج اس کے پاس کوئی انسولین کا وہ ٹیکہ موجود نہیں ہے کیا آپ پلیز اس وقت ہمیں وہ فراہم کر سکتے ہیں تو پھر ہم آپ کی ہی شاپ پہ آ جائیں گے جی اس وقت تو بہت رات ہو چکی ہے کیا اس وقت بھی آپ ہمارے گھر تک دوائی پہنچا سکتے ہیں ورنہ اگر آپ کہیں تو ہم گاڑی لے کر آ جائیں گے یہ تو آپ نے بہت ہی اچھی کی ہیں تو ہم اس کے لیے آپ کے تہ دل سے شکریہ کرتے ہیں کہ آپ ہمارے گھر اس وقت یہ انسولین کے جو ٹیکے ہیں پہنچا سک پہنچا سکتے ہیں تو اس کے لیے میں آپ کا آداری ہوں آپ کا بہت بہت شکریہ اوکے سلام علیکم